دن بھر میں پانی کی ضرورت مختلف کاموں کے لیے ہوتی ہے سب سے پہلے ہمیں جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے کیونکہ پانی ہماری صحت اور توانائی کے لیے انتہائی ضروری ہے کھانا پکانے میں بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے چاہے وہ سبزیاں دھونے ہوں چاول پکانے ہوں یا کوئی اور کھانے کی چیز تیار کرنی ہو صفائی کے کاموں میں بھی پانی کا بہت اہم کردار ہے جیسے برتن کپڑے اور گھر کی صفائی غسل کرنے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ذاتی صفائی برقرار رکھ سکیں اور تازہ محسوس کریں اس کے علاوہ باغبانی میں بھی پانی کی اہمیت ہے کیوں کہ پودھوں کو پانی دینے سے وہ زندہ اور تن تن تندرست رہتے ہیں صنعتی استعمال کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے کسی مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں میں پانی کارخانوں میں پانی زندگی کے ہر پہلو میں ایک بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر زندگی کا تصور ممکن نہیں روزمرہ کے تمام کاموں میں پانی کی موجودگی ناگزیر ہے اور اس قدر قیمتی کو اس قدر قیمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس لیے ہمیں پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے صنعتی استعمال مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کے پانی کے زندگی کے ہر پہلو میں ایک بنیادی ضرورت ہے پودوں کو پانی دینے کے لیے باغبانی اور پودوں کی دیکھ بھال کے لیے غسل کے لیے ذاتی صفائی اور تازگی کے لیے صفائی کے لیے برتن کپڑے اور گھر کی صفائی کے لیے کھانا پکانے کے لیے مختلف کھانوں اور مشروبات میں استعمال کے لیے پینے کے لیے جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے پانی بہت ضرورت ہے